جی بالکل مشورہ دے سکتے ہیں ایسے سخص کو جو ابھی ابھی ڈرائنگ کی شروعات کر رہا ہے جس نے بھی اب یہ ڈرائنگ کا کلاس جوائن کیا ہے وہ ڈرائنگ بناتے وقت اس بات کا دھیان رکھتا جس چیز کا وہ بھی تصویر کا ڈرائنگ بناائ ہے تو تصویر کو پہلے اچھے طرح سے جانچ جانچنے کے بعد وہ تصویر کو آؤٹ لائن بنا آؤٹلائن بنا کر پہلے تصویر کا آٹلن تیار کریں پھر باقی کا جو کام ہوتا ہے تصویر میں جو بھی تصویر کا بنا ہوا ہو اس کا دھیرے دھیرے اوپر سے نیچے تک شروعات کرتے ہوئے لے جاؤ زیادہ بڑا ہیوی تصویت نہیں بنا رہا ہے اس سےے بڑے پینٹر لگ کام ہیں ابھی آبپ شروعاتی دور پہ ہیں لڈنر ہیں تو آرام سے کام کریں زیادہ نہیں اب موٹ موٹی اس کاٹلینڈ وان ہے ا کووٹا تصویر بناائے یہ سب پہ زیادہ فوکس کریں